हमरसभके जे गुरूजी छथिन कॉलेजमे तऽ हमरसभके गुरूजी पहिले तऽ बच्चासभमे माय बाप शिक्षा दै छै शुरुसँ लेकिन ओकर बाद जे छै शिक्षाके पालन करैक करैक खातिर हमरसभके कॉलेजमे गुरूजी रहै छै गुरुजीक लेल आबै छी पढ़ैके लेल तऽ ओतयसँ हमरासभके मतलब शिक्षा बढ़ै छै शिक्षाक मतलब प्रदान होइ छै आओर पूरा अथी ज्ञान प्रदान करै छथिन गुरुजीसभ हमरासभके आओर अखनहुँ तक हमसभ पढ़ै रहल छी गुरुजीसभ लगमे कॉलेजमे अबै छी हमरसभके कॉलेजके नाम भेल उग्रतारा महाविद्यालय महिषी सहरसा आओर हमसभ ओतयसँ पढ़ि रहल छी अखनहुँ तक पढ़ियै रहल छी तऽ अखनहुँ तक हमसभ ज्ञान लऽ रहल छी अपनसभके गुरुजीसभसँ सभ गुरुजीसभसँ अपन ज्ञान लऽ रहल छी आओर एहि कॉलेजमे कभी कभार मतलब प्रतियोगिता विभिन्न प्रकारके होइ छै तऽ ओहिसभमे हमसभ भाग लै छी जाहिमे सँ प्रथम पुरस्कार होइ छै तृतीय पुरस्कार होइ छै द्वितीय पुरस्कार होइ छै सभमे सँ पुरस्कार देल जाइ छै सभ स्टूडेंट् सभ मतलब विद्यार्थी सभके छात्र सभके छात्राओ सभके सभके देल जाइ छै ओकर बाद पुरस्कार लेलाक बाद सभ गुरुजीके प्रणाम करल जाय छै तऽ प्रणामकऽ कऽ हमसभ आशीर्वाद पाबै छी ओकर बाद नस्ता पानी सभ किछु होइ छै आओर